ہیلو جی میری بات بارکس ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے جی اصل میں میرے ایک فرینڈ نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا آپ کے ریسٹورینٹ کا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے کوئی پارٹی آرگنائز کی تھی اور آپ کو کھانے کے آپ کے ہی ریسٹورینٹ میں یا آپ نے ہی آرگنائز کیا تھا ان کے کھانے پینے کا تو بڑا ہی شاندار پارٹی رہی تھی انہوں نے بڑی تعریف کی آپ کے کھانے کے آپ کا آئیٹمز کے تو جی مجھے بھی اپنے ایک بھائی ہیں ان کی برتھ ڈے کی پارٹی آرگنائز کروانی ہے کیا آپ کریں گے سر ذرا میں وہی وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا کیا مینیو آپ رکھتے ہیں پہلے آپ بتا دیں پھر میں چوز کرلوں گا اس میں سے اچھا اچھا اس میں سے کیا کیا جی اوففوہ مٹن ران اچھا اچھا جی جی اور

اچھا اچھا ہوں ہوں او اچھا اچھا یہ ہاں کباب کے سیک ٹائپ کی کباب اگر آپ رکھتے ہیں اچھا اچھا اچھا

اچھا اچھا اچھا آپ یہ بتا دیں ہمیں کہ ڈیزرٹ میں کیا کیا رکھتے ہیں آپ اب اب یہ مان اب آپ ہمیں سارا راؤنڈ فگر کر کے اگر مان لیں ڈیزرٹ میں دو تین چیزیں رکھ لیا اور کباب میں دو تین چیزیں آپ کے چکن میں چار پانچ آئیٹم رکھ لیا ہم نے مٹن میں دو تین آئیٹم رکھ کے راؤنڈ فگر ساٹھ سے ستر لوگوں کے لئے مجھے آرگنائز کروانی ہے تو کتنا خرچ پڑ جائے گا اس کا جی جی جی جی جی جی جی جی جی ضرور سر ضرور ضرور ٹھیک میں آپ کو جی اچھ اچھا اچھا وہ میں آپ کو اپنی فیملی ممبر سے بات کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے سر جی اوکے سر اوکے تھینک یو سر تھینک یو سر